वैज्ञानिक उपलब्धिके नाम पर अभी बिहारमे हम सभ जे बहुत उभरिके आबि रहल छै ओ छियै मखाना अनुसन्धान केन्द्र आ ई इलाका जे छै जे जतऽ मूल रुपसँ हमसभ रहै छियै कोशी क्षेत्रमे कोशी क्षेत्र जे छै मखानाके प्रमुख उपजके केन्द्र छै एतऽ मखाना बहुत ही ज्यादा उपजै छै तऽ जाहिमे दरभङ्गा मधुबनी सहरसा मधेपुरा अररिआ ई सभ मे मखानाके प्रमुख क्षेत्र भेलै एतऽ से मखाना पुरा भारतमे जाइ छै आब तऽ बिहार सरकार जे छै एकर पेटेन्ट भी करा लेलकै यऽ तऽ एतऽ मखाना अनुसन्धान केन्द्र खोलैके बाद जे छै एकरा आओर ज्यादा पहचान भेटलै यऽ आब देशमे भी आओर विदेशमे भी जाहि सँ कि ई फलके बारेमे लोक बेसी सँ बेसी जानऽ लागलैया पहिले एकर नाम तक नहि कोई जानै रहै आओर अब पिछला एक दू साल से देखै छी जे हरेकके थारीमे भी मखाना उपलब्ध छै आओर हर मतलब दक्षिण भारतके लोक भी जे नहि जानै रहै एकरा बारेमे ओहो सभ आब एकरा जानि गेलैए